हाँ कई बार ऐसा होता है कि जब मैं ड्रॉइंग नहीं करना चाहती वह इस वजह से भी होता है कि कभी कभी काम का प्रेशर ओर तनाव ज़्यादा रहता है तो उस मस्तिष्क के साथ हम काम नहीं कर पाते हैं दूसरा अगर हमें काम करने के लिए मुझे थोड़ा सा वातावरण की ज़रूरत होती है कि वह थोड़ा सफाई से हो आस पास अच्छी अच्छी चीज़ें हो या फिर कोई भी मैंने अच्छी चीज़े या फिर कोई भी ऐसा दृश्य देखा हो जो मुझे इंस्पायर करता हो उसे बनाने के लिए और उसे एक नई आकृति और नया रूप देने के लिए तो मैं तब ड्रॉ करती हूँ और मेरे दैनिक दिनचर्या में भी अन्य कामों के साथ में ड्रॉइंग को इसी तरह मैनेज करती हूँ क्योंकि यह मेरा एक पैशन भी है और यह करना मुझे बहुत अच्छा भी लगता है इससे मेरा सारा तनाव भी दूर हो जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि काम एक तरफ होता है लेकिन थोड़ा भी अगर समय मिलता है तो उसके लिए में प्रैक्टिस की तरह ड्रॉइंग को बना लेती हूँ